गोदो मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दा मोसौआ गैला बेनि थाखायनो दा ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद मावो

माइसालि आबाद बाइसमुथि आबाद जेखिजाया बेफोरनि बिदि आबाद मावो आरो गायनाय फुनायावबो रुवाथि लानांगौ आलि खोनायावबो अह रुवाथिनो गायनाय फुनाय हाजिरा लानांगौ आरो आलि खोनायावबो हाजिरा लानानै मावो बिदिनो बिदिनो गायै फुयै आबादखौ साखोन सिखोन लाखिनानै माइआ मोनोब्ला जों हानानै न'आव लाना लाबोयो बेनिफ्राय मिसिनजों नानानै बाख्रिआव सोनानै दोनो बेनि उनाव मेसें बोथोरावबो जों मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा फोनानै न'आवनो खेथि खालामनानै जायो आरो न'आव गोयिफोरखौ जों जेरै आलु मुला बेफोरखौबो बायनानै जायो बेफोरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो आरामै हानानै सुनानै संनानै जायो माइबो सौना होयो मिलाव सौनानै लाबोनानै बिदिनो जायो